ہیلو کیا آپ سوئکی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں میرا نام محمد علیم ہے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید نارتھ میں رہتا ہوں میرا روم نمبر ایک سو اکیاون ہے میں کچھ مجبوری کی وجہ سے ابھی جا نہیں سکتا تو کیا آپ ہمارے لیے چکن بریانی ویج بریانی مٹن بریانی وغیرہ لا سکتے ہیں اور کیا اس کے لیے کتنا ٹائم لگ سک لگے گا اور اگر آپ آدھے گھنٹے کے اندر لا سکتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب دیں اور اسے جلدی سے جلدی سے پہنچانے کی کوشش کریں آپ کا بہت شکریہ